नवजात बच्चाके जे छइ तऽ पहिल दूध पहिलका दूध माइके बहुत अमृत होइए जे पिए खिरसा ओ बनै बिरसा ताहिके लेल माइके दूध अमृतके समान बा एहिके लेल बच्चाके कभी भी पहिला दूध माइके ही पिएके चाही आओर जब ठण्डाके समय आबै तऽ माइके काम बा बच्चाके दूध पिएबते समय सीनामे लगाके राखैके कि बच्चा हमर ठीक ठाक रहै मतलब कहीँसँ कोइ दिक्कत नहि आइ ठण्डा नहि लागै आओर ओकरा बच्चाके की करू सुबहमे बढ़िआँसँ साफ कपड़ापर सुताकऽ आओर ओकरा जे तेल होइए बढ़िआँसँ तेलसँ सब देह हाथ दबाके ओकरा सीनामे लगाकऽ दूध पियाउ तऽ बच्चा अपने आप किछु देरमे सुति रहतै ताहिके आओर बच्चाके पौष्टिक आहारके लेल जे कहै छिए हँ तऽ ओ सेरेलिस होइ छै हँ कोन चीज कहै छै आओर ओकरा आहारमे होइ छै तऽ ओ तेल जे होइ छै लाल तेल लगा दू ईसब जब किछु बच्चा सिआन भऽ गेल तऽ ओकरा ओ जे चलेला ओ जे तिन चकवा गड़ी होइए तिन चकवा गड़ी दऽ दिऔ चलतै एहिके लेल बच्चा सुरक्षित रहतै